आं ओंखाम ओंख्रि संनायाव ओरैबायदि खैफोद जादों ओंखाम संनायाव ओंख्रि ओंखाम ओंख्रि संनायाव ओंख्रि गुदुंआ गोलै देरनानै जोंनि फंबाइनि आथिंआव नांदों बे फंबाइनि आथिंखौ जों फारमासिनि ड'क्टरनि मुलि फुनानै बिजि राननायनि बिजि होनानै आंनि फंबाइनि आथिंआ मोजां जादों फंबाइनि आथिंआ मोजां जानानै दा थाबाय फिननो हादों ओंख्रि गुदुंआव ओरैबायदि ओंख्रिआव गाब्र'दों जोंनि फंबाइआ आं ओंख्रि संनायाव अनद्ला ओंख्रि संनानै खांनानै दोनदों मोन आं खांनानै दोननानै आं बिदिनो ओंखाम जाननो होननानै संनायाव आंनि फंबाइआ आइना नायै नायै गेलेबाय थानायाव अनद्ला ओंख्रिआव आथिंखौनो फारसे सोमब्र' फैदों बेयाव दैज्लां बोथोर मोन रावबो गैयामोन आरो आइ बाबा मोनहा माइ गाइहैदों मोन आं एसे उन्दैमोन बे समाव आंबो बारा थाल लायासै फंबाइनि गेलेनायखौ ओंखाम जाननायखौल' गोसो होबाय दा फंबाया अनद्ला ओंख्रिआव आथिंआ गाब्र'नानै खामथाब जादों आरो दा खामनानै फारसे आथिंआ गुस्लाय जोबनानै दा आगर बादि जानानै थाबाय आरो फंबाइनि आथिंआ बिसिम जाथाय जादों आं